हेलो हेलो

सर सर मैं आया था हॉस्पिटल में सर यह कह रहा था सर मुझे याने ट्रीटमेन्ट कराना है तो सर यहाँ पर यहाँ पर सुविधाएँ क्या क्या हैं क्या बेनिफ़िट्स हैं यहाँ पर और यहाँ का जो चार्ज़ेस वग़ैरह वह कितना है सर थोड़ा सा बताइएगा

सर यह मैं यह कह रहा था सर यहाँ का जो चार्ज़ेस वग़ैरह क्या है सर यहाँ का रूम या जैसे बेड चार्ज़ अलग बेड बेड चार्ज़ कितना है दो हज़ार रुपये और सर जैसे इमरजेन्सी का जैसे आई सी यू का हो जाए जा चार हो जाता है कभी एम आई उसका चार्ज़ेस क्या है तो सर वही हाँ सर तो वही बता दीजिए थोड़ा सा मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ तो मैं तो क्या है कि यहाँ साइड में ही एक हमारा हॉस्पिटल है तो मैं आपके ही पास आ जाऊँ क्योंकि मैंने आपके हॉस्पिटल का काफ़ी अच्छा नाम सुना है तो चलो सर से बात कर लेता हूँ एक बार इसलिए सर किसी नम्बर दिया मुझे आपका तो मैं बात कर रहा था तो सर यह मैं यह कह रहा था यहाँ पर आयुष्मान ईश्यू हो जाएगा तो आयुष्मान जैसे पूरी बॉडी का है कि कुछ पार्ट्स के पार्ट्स का लगता है यहाँ पर पूरे पार्ट्स का लगता है जी और सर साथ में जैसे एक पर्सन रहेगा रह सकता है बेड के साइड में मेरे साथ अच्छा अच्छा हाँ वह उसके लिए अथॉरिटी है आने जाने की वह मुझे यहाँ से यानी यहाँ पर पेशेन्ट को आकर आज

अच्छा अच्छा अच्छा जी और सर यहाँ पर यानी खाना अवलेबल है वह में

उसका चार्ज़ेस है पेशेन्ट के साथ वाले का चार्ज़ेस है अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ सर अदर अदर हॉस्पिटल में तो सर पेशेन्ट के साथ जो एक व्यक्ति रहता है उसको भी खाना मिल जाता है मैं यही पूछ रहा था कि अच्छा और सर इस यहाँ पर हॉस्पिटल में जैसे का करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कभी ज़्यादा जैसे ज़्यादा अमाउन्ट हो गया तो जैसे कुछ आज करवा दिया कुछ यानी चार दिन बाद करवा दिया ऐसा चल जाता है ना कि एकसाथ जमा जमा करना पड़ता है मैं यह बोल रहा हूँ सर जैसे मुझे पैसा जमा पैसा मेरे पास कम है और मैं बोलूँ सर कि मैं अभी आपको आधा एमाउन्ट दे रहा हूँ आधा एमाउन्ट चार दिन बाद दे दूँगा यह है कि मैं जाऊँगा नहीं मेरा पेशेन्ट यहीं रहेगा आपको यह ना लगे पर मेरा कहने का मतलब एकसाथ पैसा न दे सकता हूँ तो इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना अच्छा अच्छा हाँ क्या नहीं तो क्या है ये रहते हैं ना कर्मचारी लोग जो अच्छा काउन्टर में तो उन लोग बार बार बोलते हैं है ना कि सर पैसा जमा करवाइए है ना हाँ तो वही मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लूँ जी जी तो चलिए सर मैं पहुँचता हूँ है ना ओ के सर थैन्क यू